हॅलो हय हय हय हय हय ह तुमी हय हय हय हय हय आं सांग आं बरें बरें तुमची एरिया खंयची म्हाका सांगात आं बरें एडा म्हणजे काण काणकोण काणकोणा भितर पडले आ काणकोण हो मुगे आं बरें काणकोण हो मुगे सामको आव आं बरें बरें ना ना म्हाकाय बी काणकोण मुगे सामको आवडतो ये तालुका बरें तुमका कितें म्हणले तुमी गोवे रेड्या पसून त्रास जातात तूं हां हां ना ना ह कळ्ळें ना ना ये आता किद जाला गोवा भितर ये सगळयाच कडेन हे गोव्याचे त्रास ये स्टार्ट जाल्या ताका लागून तुमकां उपाय आसा ताजेर करपा किद्या म्हणल्यार बाकी आनी कांयच केले म्हण जायना तुमी त्या ज्या एरिये आस पळय ताका फेनसनींग करून घेवचे पडटले नाका नाका ईलेक्ट्रिक करपाक गोवर्मेंटाची पर्मिशन ना फॉरेस्ट तुमका पायली ये करतलो कित्या म्हल्यार तें हार्मफूल म्हणजे ताका शॉक येता तें जनावर मरपा शकता तुमी आता बॅट्रेचेर करपाचे बॅट्रेचेर आयल्या सगळी सीसटीम बॅट्रेचेर करपाचे आनी तेका गोवर्मेंटाची सबसिडी आसा फिफ्टी पर्सेंट सबसिडी आसा तुमकां ताका लागून एग्रीक्लचरा एप्लीकेशन करचे पडटले आनी फुडले मागीर प्रोसेस मागीर जाल्या हांव तुमका हेल्प करता मागीर फुडली सगळीं हय हय हय तांचे हय ना हय हय तांचे सबसिडी खातीर तांचे कडेन एप्लीकेशन आसता ते हे करपा फॉर्म भरपाचे आनी एप्लाय करप हय हय हय हय तें कितले डिस्टंटाचेर घालपाचे ते तुमका हांव मागीर प्रत्यक्ष येवन तुमगे सगले जायनाका आनी ते कोण सप्लाय बॉयाक बसोवपी आसात आय बी एक्साचे ये फेन्सिगाचें ते तांका तांचे कडेन हांव तुमका मागीर तांचे नंबर दिता तुमी मागीर तांचे कडेन काॅन्टेक्ट करात आनी तेय तुमका सांगतले कशें कशें घालप ते खंयचे कितले डिस्टन्साचेर कितलें घालप ते सगळें सांगत तुमकां आं बरें बरें बरें बरें आनी ये पळय तुमी जाता तितली सानची भायर सरनाका तिनसाना स सात जात तितले भायर सरपाचे एवॉयड करपाचे आनी बरें बरें आं बरें बरें थँक्यू